मैथिली भाषाके संरक्षण आओर संवर्द्धनके लेल जे प्रयास मिथिलाञ्चल आओर मैथिलीसँ सम्बन्धित जे संस्थान अछि ओहि संस्थानमे आओर मिथिलाञ्चलमे मैथिली भाषाके संरक्षण आओर संवर्द्धनके लेल जे प्रयास भऽ रहल अछि नीक आओर प्रशंसनीय यऽ एहि प्रयासमे हम जे एहि प्रोग्रामसँ जुड़ि रहल एहि जुड़ि रहल छी उ प्रोग्राम इण्डियन इन्स्टिच्यूट ऑफ टेक्नोलोजी मद्राससँ टैग भऽके ई प्रोग्राम भऽ रहल यऽ ई प्रोग्राम एहि मैथिली भाषाके संरक्षण आओर संवर्द्धनके लेल महत्वपूर्ण आओर मीलके पत्थर साबित होयत अलग अलग जगह अलग अलग संस्थानमे एहि भाषाके लेल जे ट्रान्सलेशन इन्टरप्रेटेशन जे अलग अलग काज भऽ रहल यऽ सेहो प्रशंसनीय यऽ